हलो हा ओर्चिड इंटर्नेशनल स्कू स्कूल हा तव्हां केरु था ॻाल्हायो हा हा नमस्कार प्रिंसिपल साहब हा मां ॿाहिरां लॾे आयो आहियां उल्हास नगर में त मूंखे तव्हां जे स्कूल में एडमिशन खपंदी हुई मुंहिंजे ॿिनि ॿारनि जे लाइ हा त हिकिड़ो मुंहिंजो पुट थर्ड स्टैण्डर्ड में आहे ऐं ॿियो एल के एल के लाइ खपे एडमिशन हा अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां जे स्कूल में छा छा फैसिलिटी आहे सर

ऐं फीस वग़ैरह कीअं आहिनि सर

कुझु डोनेशन वग़ैरह आहे छा

पढ़ाईअ में थर्ड स्टैण्डर्ड जो ऐं थर्ड स्टैण्डर्ड जो एडमिशन फीस घणी आहे अरिड़हं हज़ार ॿुधायो न तव्हां हा अच्छा

ऐं हिन में जेको ऑटो आहे या बस वारे जी फीस अलॻि आहे की इंक्लूड आहे अच्छा ऐं जेके जेके हिननि जा जेके टीचर्स वग़ैरह आहिनि उहो मतिलबु सभु वेल एजुकेटेड हूंदा न

न किथे मुंहिंजा ॿार स्कूल में पढ़ंदा हुया न अॻु में उहो जाम स्कूल सुठो हुयो लेकिन हुन में मराठी ऐं असांजी सिंधी लैंगवेज न हूंदी हुई त तव्हां जे हिन में सिंधी लैंगवेज सभु मिलंदो न हा हा ऐं थर्ड स्टैंडर्ड जे लाइ जेको चओ पिया एडमिशन थींदी कि न न त वरी मूंखे ॿियो स्कूल ॻोल्हणो पवंदो न वरी मुंहिंजे पुट लाइ

ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके थैंक यू नमस्ते